छेलनि वीहनि सालनि खां मां जूनागढ़ में रहंदी आहियां इन करे मूंखे हितां जा बुजुर्ग वर्ग हासो सुञाणींदो आहे छो जो मां हिकु सरकारी कर्मचारी आहियां इलाही दफ़ा केतिराई बुजुर्ग पंहिंजी परेशानीअ जे करे मुंहिंजे आफ़िस में ईंदा आहिनि जूनागढ़ में सिंधी समाज जे तर्फ़ां सिंधी बुजुर्ग वर्ग जे लाइ एतिरा ई कार्यक्रम कराईंदा आहिनि जंहिंजे सबबु सिंधी समाज जा बुजुर्ग उन में पंहिंजो पंहिंजो भाॻु वठंदा आहिनि उन्हनि जे सम्मान कयो वेंदो आहे जीअं उमिरि वधंदी आहे तीअं वरी मोतियो बिंदु ऐं पेशाब जहिड़ियूं बीमारियूं बि बुजुर्गनि खे थींदियूं आहिनि जंहिं करे उए लाचार कॾहिं कॾहिं शर्मिंदा बि थींदा आहिनि जूनागढ़ में सिंधी समाज जे तर्फ़ां सभई बुजुर्ग जे लाइ कैंप लॻाईंदा आहिनि उन्हनि खे सुठी तरह जो निधान कराईंदा आहिनि